नजदीकीके शहर से गाँव हमर जहाँ पर हवै जाइ छी से है आ डेली के हमर सभके आबै जाइके रहै छै काहेकि वहाँ हम नौकरी करै छियै बगलेमे हइ सीतामढ़ी शहरसँ आठ किलोमीटरके आगे एक गाँव हइ अन्हारि गाँव हइ तनिका दू किलोमीटर भीतर पड़ै छै वहाँ जे हइ बड़ी अन्हारि धाम मन्दिर भी नामी है पूजा पाठके लएके भी लोक सभ जाइ छै आ हमरा सभके तऽ वहाँ विद्यालय है तऽ विद्यालयमे हम सभ बच्चा सभके लागि पढ़ाबय जे हइ प्रतिदिनके नियम हइ जे सरकारी अवकाश भऽ गेल छुट्टी रहलक तऽ ओहिमे न गेली बाकि तऽ तीन सए पैंसठो दिनमे जे हइ जितना दिन इसकुल खुललक उतना दिन हमरा सभके जाइके अनिवार्य रहै छै हँ आओर बच्चा सभके भी पढ़ाना अनिवार्य ही छै आओर ओकर अलावा अगल बगलके कए गो गाँव है जइसे प्रखण्डे हमर सभके ही रिगा ब्लॉक पड़ै छै वहाँ पर ट्रेनिङ्ग व्रेनिङ्ग लेबै चाहे अपना सरकारी कामके उद्देश्यसँ हम सभ जाइ छी